भारतआ गंसे सुबुं खुंथाइ सुबुं दारायारि हादोद आरो भारतआरि राजखान्थि आरो राजखान्थियारि हान्जाफोरनि सोमोन्दै आं मा सानो होन्नानै बुङोबा आङो भारतनि जि गन'तन्थ्र' सुबुंखान्थि राहा बेखौ लानानै आं गोजोन्नाय मोनो आरो जि माल्टि पार्टि सिस्टेम बा बां हान्जायारि जि खान्थि भारतआव सोलिदोङो बे खान्थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो जोंनि हारि माहारि गासैबो जोंनि खुंथायाव बाहागो लानायनि खाबु मोनो बेनि थाखायनो आं भारतनि भारतारि राजखान्थि आरो बे राजखान्थियारि जि हान्जाफोरनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ आङो आदबफोरखौ ग'नायनानै लायो मानो होन्नानै बुङोबा बेनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो हारियानो समान मोन्थाइनि जि दाबि बे दाबिफोरखौ जों दैखांनो हायो भारतखौ सुबुं खुन्थाइ महरै आङो बांसिनै जोंनि जिखिनि डायरेक्टिब प्रिनसिपाल अप स्टेट प'लिसि बे बेयाव थानाय जोंनि जोंहा बेवहाय मावनो गोनां माखासे जोंनि मोन्थाइनि खोथा जोंनि हायुंसाफोरनि मावनांगौ बिबानफोरनि सोमोन्दै मख'नाय दङ आरो जोंनि बे सुबुं खुंथायाव जायफोर खुगाफोरनाय प्रियेम्ब'लाव जि मख'नाय दं बे मख'नायफोरखौ आङो बांसिनखौनो मोजां मोनो आरो जि जोंहा धोरोम समान्थाइ धोरोम बासिनाय गैयै जि खान्थि बे खान्थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेवहाय जि धोरोम बासिनाय गैयै जि समाज जों दानो नागिरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनि उल्थायै थाङोब्ला आं बेखौ साबजानाय मोन्नाय नङा आंनि बांसिन मोजां मोन्नाय मोनसिननाय बांसिन राजखान्थिगिरिया जाहैदों जोंनि आसामनि बेलायाव आङो सर्बानन्द' सन'वाल बिथांखौ आङो बांसिन मोजां मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ला बिथांनि जि आर्दस' बिथांनि जिखिनि आसार बेब'हार बे बे आसार बेब'हारखौ नुनानै आं मोजां मोनो आरो आं लोगो मोनोब्ला आं बिथांनिआव आं सोंनो लुबैयो जि बिथाङा गाहाइ गिबि मन्थ्रि जानानै थानाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि जानानै थानाय समाव बिथाङा मोनसे हाबाफारि आखाइआव लादोंमोन जोंनि सोरगिदिं मिथिंगा संरैखाथिनि थाखाय आरो जों साखोन सिखोननि थाखाय बिथाङा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारिनि मुङानो जादोंमोन क्लीन एन ग्रीन भिलेज प'ग्राम आरो क्लीन एन ग्रिज भिलेन गिन ग्रिन भिलेज प्र'ग्राम नि गेजेरजों बिथाङा चीफ मिनिस्टार अफिसनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै रायजोफोरनो माखासे खोथा बुंहैनो थाखाय मोनसे टिम दानानै होदोंमोन आरो बे हान्जा दानानै होनायनि थाखायनो बिथाङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव मानसि थिनह'रनानै बे सोमखोर गामि आरो साखोन सिखोन गामि बे बेनि स्ल'गानखौ बिथाङा जेराव साखोन सिखोन बेवहायनो साखोन सिखोन बेवहायनो फोसाबथाय दङ होन्नानै बिथाङा फोसावदोंमोन बिथाङा अस'मिया रावजों ज'ते ज'ते परिक्सर ताते संस्कार बेबायदि स्ल'गानजों बिथाङा साखोन सिखोन लाबोनो हाबाफारि आखाइयाव लादोंमोन आरो बिथाङा गावनि मावख'नि गेजेरजों गोबां जिल्लाफ्राव बेबायदि मानसि दैथायनानै हान्जा दैथायनानै बिथाङा बिनि जि मोन्थोर साखोन सिखोननि मोन्थोर बेखौ आवरायदोंमोन दा बिथाङा बे हाबाफारिखौ माबोरैहाय दावगालांनो बा लाबावगोन बिथाङा दा मिरुनि म'न्थ्रि हिसाबै बे बेलायाव मा खालामगोन मा खालामनाया मोजां बे बेखौ आसामनि बेलायाव साखोन सिखोन आरो सोमखोर गामि बे बायदि दानायनि थाखाय उनाव बिथाङा माबाफोर हाबाफारि दंबावो नामा बेनि सोमोन्दै आं सोंगोन